हम ट्रैक्टर के कम्पनियों के बारे में बात करें तो महिंद्रा हो गया स्वराज हो गया ये ये आदिस कम्पनियाँ कंपनी का ट्रैक्टर है हम इन ट्रैक्टरों का उपयोग अपने खेती बाड़ी के काम में यूज करते हैं या फिर कहीं सामान ढोना हो तो हम ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं इस ट्रेक्टर से अगर हम खेती बाड़ी का बात करें तो पहले होता था बैल बैल से पारम्परिक खेती होता था जिससे खेत का सही रूप से उसका जुताई जो होता था नहीं हो पता था जिसे खेत अच्छी तरह से नहीं अपनी मिट्टी को तोड़ पाता था और खेती भी उतना अच्छे ढंग से नहीं दे होता था लेकिन आज कल आधुनिक युग में मशीनों का युग हो गया ट्रैक्टर ट्रैक्टर आ गया ट्रैक्टर का अलग अलग उसके जो आ गया जोतने वाला मसीन जो तो उस सबसे खेत अच्छी तरह से जोता जाता है और मिट्टी मिट्टी को अंदर अंदर तक के धंसा के मिट्टी को वो अंदर का मिट्टी बाहर करता है जोत अच्छी तरह से वो जुताई कर देता है जिससे हमारा खेत का उपजा खेत अच्छा उपजा जाता है जे और ट्रैक्टर ट्रैक्टर हो गया तो वही फिर उसको हमें उपयोग ट्रैक्टर को हमें फिर वो फसल जब देता है तो उस फसल को हमें फिर खेत से हम बाहर ट्रैक्टर के ही माध्यम से डाला लगाके करते हैं और पहले बहुत ज्यादा समय में कम काम होता था कम स उस खेत का समान जो होता है उस अनाज उस कम निकालता था कम सम कम काम होता था लेकिन आजकल ट्रैक्टर का डाला लगा के हमें उस पर ज्यादा से ज्यादा वज़न डाल देते हैं और वो फिर ज्यादा वो मशीन वो वजन को अपने खींच पाता है और धो लेता है जो पहले बैल होता था वो भी एक जीव था तो वो भी थक जाता था उतना काम वो नहीं कर पाता जो आज के समय में बहुत कम था तो यही सब है जो पहले के समय में आज के समय में काम मशी मशीनी युग में फर्क है पहले मशी टाइम अच्छी ढंग से भी काम नहीं होता था और टाइम भी ज्यादा लगाता था लेकिन आज कल के समय में अच्छे एक अच्छे ढंग से काम भी होता है और बहुत कम समय में मसीन कर देता है ट्रैक्टर कर देता है तो यही है ट्रैक्टर का फायदा जो हमें पहले खेते अगर खेते का हम उसको जोताई का बात करें तो पहले बैल बहुत दिन में पाँच कट्ठा या दस कट्ठा खेत जोतता था लेकिन आज का ट्रैक्टर एक दिन में बीघा के बीघा दस बीघा बीस पंद्रह बीघा खेत जोत सकता है तो यही सब है आज कल ट्रेक्टर आ जाने से फायदा